जिउआव सोलोंथाय मोननाया मानसिखौ गोबां मदद खालामो सोलोंथायनि गेजेरजोंनो मानसिया गोबां गावनि मोननो गोनांखौ मोननो हायो सोलोंथायनि गेजेरजोंनो दिनैनि जिउआ फ्राय सोलिदों होननानै बुंजायो जेरै टेक्न'ल'जि जुग बा ग्ल'बेलाइजेसन जुगावहाय सोलोंथायआनो जोबोद गोनां सोलोंथाय गैयाबा जों प्राय जिउआव खोमसि होननानै साननानै लाजायो मेगन दंब्लाबो मेगन खाना बायदि स्रांबाबो खोमसि बायदि सानना लाजायो सोलोंथाय थायोब्लासो जिबनावहाय सुख सान्ति गोजोनखौ जों मोननो हायो दुनियाखौ जों सोलोंनायनि गेजेरजोंसो मोन्थिनो मोनो ओंखायनो सोलोंथाइआ जोंनि जिउआव गोबां मदद होयो सोलोंथाय मोनै सुबुंफोरा गोबां दुखु कस्त' खालामनांगौ जानानै फैयो जेरै बिसोरो दानि टेक्न'ल'जिनि जुगखौ एबा ग्ल'बेलाइजेसन जुगखौ मोन्थिनो मोनैयाव गोबां मोननांगौ बुस्तुखौ खोनानांगौ बुस्तुखौ बिसोरो खोनानो मोना मोननो मोना बिदि जानानै फैयो खस्त'नि गेजेरजों जिउ खुंनांगौ जानानै फैयो आरो बिसोरनि साननाय हनाया सान्दोंब्लाबो सोलोंथाय गैयिनि थाखायनो मोनफुङा जानानै फैयो जेरै आबादारिफोरनि जिउआव सोलोंथाय गैयिनि जुनैनो बिसोरो आबादखौबो मोजाङै मावनो हाया जायो बबे आबादाव बबे बेसेबां हासार नांगौ बेफोरखौ होनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाय नांगौ जानानै फैयो दखान बाजार बेफार फालांगि खालामनोब्लाबो सोलोंथाय नांगौ जानानै फैयो सोलोंथायआ मानसिनि जिउआव थैजासिम सोलोंबाय थानो हायो आरो बे सोलोंनायखौ मानसिया थैनाय समसिम बे लांफानो हायो सोलोंथायआनो थांना थानायनि देरसिन मोन्थोर सोलोंथाय गैयाब्ला जों जिउआव मानसि हिसाबै जोङो थांनानै थानांगौआ जोबोद गोब्राब बुंनो थाङोबा सोलोंथाय गैयि सुबुंफोरा साननाय हनाय संसार जानाय बायदिसिनायावहाय गोबां दुखु खस्त' मोनो सोलोंथाय गोनाङा बुद्धि बाहायनानै एबा बायदिसिना टेक्न'ल'जि जुगाव गोबाव सम मावनांगौ खामानिखौ दसेयावनो फोजोबनो हायो सोलोंथयनि गेजेरजों सोलोंथाय लानानै मानसिया गेदेर गोलाउ साख्रि बाख्रि लानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो सोलोंथाय थायोब्लासो सुबुंनि जिउआ अरायबो सुखु गोजोन जायो मोननायखौ मोननो हायो साननो हायिखौबो साननो हायो मावनो हायिखौबो मावनो हायो सोलोंथायनि गेजेरजों ओंखायनो सोलोंथायखौ जिउआव समजों लोगोसे लाबोफायाबा सोलोंथायखौ बैसोजों लोगोसे लाबोफायाबा बेखौ उनावहाय नागिरबाबो मोननो हाया बेनिखायनो सोलोंथाइखौ जोङो जिउआवहाय बैसोजों लोगोसे समजों लोगोसे जोङो लाबोखायोब्लासो बे सोलोंथाइआ जोंनि जिउआवहाय मदद खालामनो हायो बा मदद होनो हायो जायफोर सुबुङा सोलोंथाइ गैया दिनै बिसोरो गोबां उनदाहा खालामनांगौ जानानै फैयो सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जेसेबां खम समनि गेजेराव एबा खस्त' गैयि खस्त' लायिसेयावबो जेसेबां मोनो सोलोंथाइ गैयि सुबुंफोरा बेफोर बुस्तुखौ मोनफुंनायाव गोबां खस्त' जायो आरो समावहाय मोननो हायाबो जानो हागौ सुबुंनि जिउआ सोलोंथाइ थायोब्लासो जिउ दैदेनलांनायाव अराय बियो गोजोन सान्थि जालांनो हागोन बेनिखायनो सोलोंथाइ लानाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां आरो बे सोलोंथाइखौ जोङो समजों लोगोसे लाखानांगौ आरो बे सोलोंथाइखौ जों समावहाय जों नांगौबा जोङो सोलोंथाइ मोननानै जि गियान आर्जिनो हादों बेफोरखौ जों समजों लोगोसे बाहायलाङोब्लासो सोलोंथाइ लानाया जोंनि जिउआवहाय खामानि होगोन